काणकोण वाठार हो निसर्गान समृध्द आसा काणकोणच्या श्रीस्थळ पंचायतीन जैव विवीधता उपक्रम चालू केल्लो आसा ह्या उपक्रमा खाला प्रत्येक गांवांत वचून थंयची वेगळीं झाडां जावं त्या झाडां बद्दलची औशधी म्हायती तांचे गुणधर्म हाजी म्हायती घेतली वता आनी तांची जतनाय करपा खातीर थोडोसो प्रचार केल्लो वता आनी एक उपक्रम जावं एक कार्यक्रम एक कार्यावळ आमच्या काणकोणांत चालूं आसा खूब वर्सा पयलींच्यान ती म्हळ्यार लोकोत्सव लोकोत्सवा वेळार गांवचे खुबशें लोक एकठांय जावन गांवची गांवचे पदार्थ जावं गांवांत तयार केल्ली वखदां झाडां फुलां पासून तयार केल्ली वखदां हांचो प्रचार करतात तशेंच गांवचे पर्यावरण ताजी जतनाय जावची हाजे खातीरय प्रयत्न करतात काणकोणच्यान मडगांव वता आसतना वाटेर जो करमलघाट लागता ह्या करमलघाटाचेर खुबशीं झाडां पळोवपाक मेळटात हांगाचो जो रस्तो आसा त्या रस्त्याच्या रुंदीकरणा खातीर फाटल्या वेळार हीं झाडां कापून उडोवची असो एक प्रस्ताव मुखार आयिल्लो अश्या वेळार गांवच्या सगळ्यां लोकांनी हीं झाडां कापली वचची न्हय हाज्या खातीर खूब बरें पावल उखल्ले आनी ताका लागून आज हो करमलघाट असोच आसा आनी तीं झाडाय तांचीय बी जतनाय जाल्ले कडेन आसा